आइकाल्हि जे छै से पुलिस बला पुलिस बला नहि छियै पुलिस बला जे छै से काम कभी ओकरासँ लए लै छै पाँच सए कभी ओकरासँ लए लै छै दू सए कभी दस टका ओने कुत्ता कि तरह कयलक तऽ एहन एहन छै महान पुलिस बला बर्दीमे जे रहल तऽ बुझाएल जे हँ जे कोइ छियै से हमही छियै आ हमरा आरके तऽ नहि छियै ओ जानबै सबकिछु जे वर्दीमे रहै छै बुझाबै छै जे हँ सबकिछु जे छियै से हमही छियै कभी पाँच सए ओकरासँ कभी दू सए ओकरासँ कुत्ता कि तरह करैत रहल बढ़िऑं काम तऽ करै नहि छै ओ अपना आपके तऽ बुझाबै छै जे हम बहुत बढ़िऑं काम करै छियै लेकिन किसानके अथी तऽ मे तऽ साफे गिरल छै तऽ ई इहए अथी जे होइ छै

पुलिस बलाके काम जे छै से गड़बड़ होइते छै बर्दीके बादमे जे छै से ओ कुत्ताके तरह करै छै ओहिना कयलक कभी ओकरासँ कभी ओकरा सँ कभी ओकरा सँ करैत रहल हर हमेशा किए तऽ हमरा आरके वर्दीमे छियै नहि जे हमरा आरके जानबै ओ तऽ वर्दीमे रहै छै पावरमे छै जे भी कहै छै तऽ बात माने परै छै तब इहए वएह बात छै

जे जेना होना चाही ओना नहि करै छै अपना मन मर्जी करै छै तब ओहए बात छै